ہاں جی کو کون بول رہے ہیں اچھا ہاں ہاں بولیے جی سیسم ہے آم ہے اور ساگوان ہے جو جو بھی چاہیے سب مِل جائے گا ایسے کرنا کیا ہے آپ کو اچھا اچھا جی جی جی جی سمجھ گیا میں جی اچھا تو سب آپ سب آپ کو شیسم ہی چاہیے یا کوئی دوسرا لکڑی بھی چاہیے اچھا ہاں ابھی تو سال والا تھوڑا مہنگا آ رہا ہے ابھی تو مہنگے کے حساب سے ایسے ساگوان بھی ہے اور بھی ورائٹی ہے جیسے جو لینا چاہتے ہیں آپ جو چل رہے ہے آج کل مارکیٹ میں اگر وہ لے لیں تو اور بہتر ہوگا اچھا ہاں اچھا تو وہ جو ہے نا آپ کو اسکوائر اسکوائر فٹ کے حساب سے مِلے گا

ہاں تو کل آپ تو کل آپ آئیں کل ویسے ساڑھے دس گیارہ بجے شاپ کھلتی ہے تو آپ اُس ٹائم آ جائیے آپ دیکھیے وہ تو ڈھائی سو روپیے اسکوائر فٹ بھی ہے اور پانچ سو بھی ہے جیسا آپ جتنی لکڑی لگیں گے وہ کنٹل کے حساب سے لیجیے آپ یا دوسرا والا بھی ہے جو ایسا کیجیے کہ کل آپ آ ساڑھے گیارہ بجے آئیے آپ جی جی حساب ٹھیک ٹھیک ہے بھیا ٹھیک